وعلیکم السّلام کیا نام ہے آپ کا آپ کا نام کیا ہے یُور گُڈ نیم پلیز جی

مجھ کو ایکسپلین کر کے بتاؤ تو کیا کیا کرنا چاہتے کیا سالو کر سکتے ہیں ہم اِس میں آپ ٹھیک ہے آپ اِس طرح سے مجھ سے کونٹیکٹ پہ رہیں اور آپ مجھے ایک ایپلیکیشن لِکھ کر دیں اووے رٹن فارم میں میں یہ فارورڈ کروں گی منیجر کو تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ کیا پرابلم ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی ہے اور اگر کچھ پر پُرانے ماڈل ہیں تو میں اُن سے رکویسٹ کرتی ہوں کہ ہاں کچھ نئے ماڈلس اگر ہو سکتے ہیں کوشش کر کے جلد از جلد وہاں پہ پرووائڈ کر سکیں تاکہ اِسٹوڈینٹ کو بھی کوئی پرابلم نہ ہو اور پیشینٹ کا سیمپل وغیرہ کلیکٹ کرنے میں بالکل زیادہ اِشو نہ ہو میں اُن سے مینیجر سے بات کرتی ہوں آپ رِٹن فارم میں ایک ایپلیکیشن دے دیجیے مجھے تاکہ میں فارورڈ کر سکوں جلدی جتنی جلدی ہو جائے گا آپ فارورڈ کر دیں گے مجھے میں وہاں فارورڈ کر لوں گی اور بات کروں گی کہ ایز سُون ایز پاسبل پلیز کنسیڈر مائی پرابلم

کب ہے آپ کے پریکٹکل ایگزام ٹین تو ففٹین دِن

اوکے اور اوکے آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ پہلے آپ ایپلیکیشن لکھیں پھر میں فارورڈ کر کے اُن سے بات کرتی ہوں اور میں رکویسٹ کروں گی اُن سے کہ جتنا جلدی ہو سکے اِس پرابلم کو سالو کروائیں اور جتنے افورڈیبل ہیں جتنے بھی نیو ٹیکنکس ہیں جتنے بھی کمپیوٹرس ہیں ٹھیک کروا سکتے ہیں تو کروا دیں اگر نہیں کروا سکتے ہیں تو آپ نئے ٹیکنکس لا کے نئے کمپیوٹر لا کے وہاں پہ پرووائڈ کریں اِسٹوڈینٹس کو تاکہ اُن کی پرابلم سالو ہو جائے تھینک یُو اوکے ڈیر ویلکم